असां सिंधी नोनवेज खाईंदा आहियूं भाई चिकन थियो मटन थियो पर सभनी खां सुठे में सुठी नोनवेज में मछी खाइण त वधीक मजो ईंदो आहे ऐं मछीनि में बि जाम जातियूं ईंदियूं आहिनि मछियुनि में बी जेको ॾंभरो आहे ॾंभरो उहो खाइण में जाम सुठो लगंदो आहे भले थोरो माहांगो आहे पर खाइण में उनमें टेस्ट सुठ्स सुठी ईंदी आहे